नवो बिजनेस स्टार्ट करपाक पयलीं म्हणजे बेजीक रिक्वायरमेंटा ते तुका रिक्वायरमेंट म्हणटा ते तुका एक शॉप जाय जावं एक धाकटसो जागो जाय जे तुजें नवें वेंचर स्टार्ट करपाक पूणून आनी ताज्यो म्हणजे हे तुका बेसीक रिक्वायरमेंट्स जाले आनी समज तुजे कडेन समज रेंनटेड प्रिमायसीस सुद्दां तुवें घेतलें जाल्यार ताजो प्रोसिजर म्हणटा तो तुमकां आतां ताजें रेंट एग्रिमेंट करचो पडटा मागीर तुमकां ताजे ट्रेड लायसंस म्हण आसतलें काडपाचे मागीर तुमकां ते बिजनेस तुमचो रजिस्टर करचो पडटा मागीर बिजनसाचो जी एस टी लायसन्स काडचो पडटा मागीर तुजो नेचर ऑफ बिजनेस तुमकां तो ताजेर घालचो पडटा म्हणजे आनी ती फॉर्मेलिटी मा तुमचे मुनसिपालटी कडल्यान तुमकां परमिशन घेवचें पडटा सगळ्यां कडल्यान एन ओ सी मेळटकच तुमकां बिजनस स्टार्ट जाता आनी तुमचो ओ नासलो जाल्यार बरेंच जालें म्हणजे ह्यो सगळ्यो एक समज रेंटेडाची फोर्मेलिटी सो सोडल्यो जाल्यार बाकीच्यो सगळ्यो फोर्मेलिटी लागताच पुणून फॉर्मेलिटी जो आसता सगळे हाका प्रोसिजर आसता हां एक नवो बिजनेस स्टार्ट करतलो जाल्यार सगळें म्हणजे तुका इनवेंट्री तुका घेवपाक जाय सगळे तो प्रोसिजर आसता मागीर एकदां स्टार्ट सगळें हे प्रोसिजर जालो की मागीर तो इनवँट्री प्रोसिजर आसता स्टोक मेनटेनंसाचो आसता माल घेवपाचो आसता मागीर तुगेली स्ट्रेटजी आसता कसो बिजनस तुवें स्टार्ट करपाचो कशें विकपाचें कशें किदें डिजायन करपाचें सगळें तशें आनी म्हाका दिसना की एवरी टायम लार्ज कॅपिटलूच जाय कॅपिटलूच आसपाक जाय अशें ना म्हणजे तूं कमी कॅपिटलान सुद्दा बिजनस स्टार्ट जाता तुज्या टॅलंटाचेर बिजनस स्टार्ट जाता म्हणजे आतां सॅल्फ हेल्प ग्रूप तूं खूब आसतात म्हणजे ते सुद्दा अशे म्हणजे खूब खूब स्मॉल स्केल बिजनेस ते स्टार्ट करता आ म्हणजे ऑलमोस्ट सामकें मिनीमम लेवल ऑफ इनवेस्टमेंट म्हणटा तें आसतात तातूंतल्यान ते स्टार्ट करतात आनी मागीर इल्लो इल्लो करून व्हड करतात ते अशें करूं जाता एकदम तुका लार्ज कॅपिटल घालुनूच बिजनस स्टार्ट करपाक जाय अशें कांयच आसना आतां फॉर एग्जांपल आतां गाडे सुद्दा आसतात आमी खावपाचे बी म्हणजे खूब जाणां आतां तो एक ट्रेंड आयला म्हणजे आतां कोणीय गाडो घालतात आनी तो म्हाका तरी दिसता की अशें म्हणजे त्या बिजनसाक मरण आसना खावपाचें आनी तो गाडो घालो की ताका म्हणजे खूब मिनीमम मिनीमल इनवेस्टमेंट आसता तुवें कितें खावपाक केल्ले तें तुजे समज टेस्टी आसले लोकांक आवडलें जाल्यार लोक ताका कांय नी करून एट्रेक्ट जाता एकठो वचून दुसऱ्याक सांगता तो एट्रेक्ट जाता सो हो एक लो लेवल इनवेस्टमेंट मागीर आनी कितें तूं एक बारीकशे धंदो स्टार्ट करतलो कितें एझेरोक स्टार्ट करतलो जावं फक्त मशिनाक किदं पडटा तो एक इनवेस्टमेंट तो म्हणजे ओके मॅनेजेबल अशें न्ही की सामकें लार्ज स्केल इनवेस्टमेंटूच घेवन स्टार्ट करपा आतां ऑप्शन आसा आतां व्हडलो शोरूम कसलोय घालतलो कितें तुजे बिजनेस आयडिया आसा किदें व्हडलें तूं किदं प्लॅन करता जाल्यार एक तुका लार्ज इनवेस्टमेंट लागता ना अशें न्ही पूण अशेंय बी न्ही की कमी इनवेस्टमेंटान जायना सगळे इनवेस्टमेंटान बिजनेस स्टार्ट करूंक जाता म्हणजे सामको मिनिमम म्हणजे जिरो सुद्दा इनवेस्टमेंटान करपाक जाता तूं कितें खावपाक सुद्दा एक सादेशें सुद्दा केलें आनी तशें तें समज अशें मार्केटान क्लीक जालें जाल्यार सुद्दा म्हाका दिसता की म्हणजे तो सुद्दा एक बिजनस मागीर हळू हळू करून व्हड जावपाक शकता ताचे मागी आपूणूच कॅपिटल गेन जाता अशें करून म्हाका दिसता ल्हान कमी इनवेस्टमेंटान सुद्दा व्हडलो बिजनस आमी करूंक शकतात